हम आर बेटाके उपनयन करय छी तैमे पहिले भगवतीके हुआँ पातरि दै छियनि पातरि घरमे जब पड़ि जाइए तब पण्डितजी अबय छथि मन्त्र पढ़य छथि तब दीदी आबय छथि लाहपट लै छथि सभ सखी लोक सभ अबय छथि दादी मामा चाचा सभ गीत गाबय छथि सोहर गाबय छथि मुड़नके गीत गाबय छथि नचैत छथि बजय छथि इएह सभ होइए फेर उपनयन करय छी बेटाके तऽ पहिले दिन गुनाइए तब मड़बा होइए तब की कहयके बाँसकट्टी चरखा होइए जनेउ होइए भीख मँगय छथि बिलौकी मँगय छथि काली कुइयाँ पुजबै छी मटकोर होइए सभ नचैए गबैए बहुत सारा सभ होइए नानी मामा मौसी सभ मड़बापर नचय छथि मङ्गलगीत होइए होइ छथि सभ हमरा सभके अपनामे पण्डित अबय छथि अचार्य अबय छथि गुरू बनय छथि खराम होइए पीढ़िया होइए उखरि मूसर छत्ता होइए पियर धोती मृगक छाल होइ छनि कुशके जनेउ होइ छनि तब पियर जनेउ होइ छनि मड़बा छड़ाइए लोक सभ गीत मङ्गल सभ गबय छथि रोज दिन होइए पूजापाठ करबय छी तब जनेउ मुड़न होइए बेटाके बियाहमे होइए पहिले शगुन होइ हइत बियाह होइ छथि बेटाके चुमाओन तुमाओन कए कऽ कोबर सङ्गीत कए कऽ भेजय छी बेटाके बियाह करय लए देवता पितर प्रसन्न गोसाईं होइ छी सभगोटाके मूड़न होइए पण्डितजीसँ दिन देखबैय छी नानी अबैए मौसी अबय हइ दीदी अबैय हइ मामा सभके न्योता पठबय छियनि न्योता पठबैय छियनि न्योता पठबय छियनि सभगोटा दौड़ल आबय छथि जनेउ शादी बियाह सभ जनेउमे तऽ नाने सभ अबय छथि फेर मामा आबय छथि झोड़ा टाँगय छथि जे गीत होइए मड़बापर नचैए बाजा बजैए वएहे शोभा सुन्दर लगय हइ भोज होइ हइ ब्राह्मण खुअबय छी बाल बच्चाके कपड़ा नया सभगोटा पहिरय छी सामक कपड़ा बाँटय छी बाँटय छियै पण्डित लोक सभ अबय छथि बउआके आशीष दै छथि नानी आशीर्वाद दै छथि नानी इहाँसँ भाड़ अबय छनि उ टोला पड़ोसमे बटबय छी दीदी नानी पीसा सभ हँसय बजैत रहय छथि की कहय के फेर जेनेउमे देखके तब हमर मूड़न सभ भऽ जाइ हइ तब देवता पितरके गोर लगाकऽ फेर जनेउ भऽ जाइ हइ तब बच्चाके पूजापाठ कराकऽ जाइ छी